میرے پسندیدہ رائٹر کا نام جو ہے اِبن صفی ہے جو کہ جاسوسی ناولز لکھتے ہیں اور اِس کے علاوہ مجھے بُشریٰ رحمان کے بھی بُشریٰ رحمان کے کتابیں پڑھنا بھی اچھی لگتی ہے اِس کے علاوہ یاسی تبوری جو کہ تاریخی ناول لکھتے ہیں مجھے اُن کے لکھنے کا طریقہ اور جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں گزرے ہوئے واقعات وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اِس کے علاوہ مجھے واجدہ تبسم کے ہیں لکھی ہوئی لکھے ہوئے ناولز بھی پسند ہیں جیسے کہ راجا گِدھ ہاں واجدہ تبسم کے لکھنے کا انداز بہت منفرد ہے اور اِس کے علاوہ اِسپیشلی راجا گدھ نے تو اُنہوں نے کافی فلسفے کے طریقے سے زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو بتایا ہے تو جو جن لوگوں کو فلسفہ پڑھنا تھوڑا پسند ہے شاید اسپیشلی راجا گدھ وہ ناول اُنہیں اچھے لگیں لیکن واجدہ تبسم کے لکھنے کا انداز اُوور آل کافی الگ سا ہے کمپیئر ٹو دوسرے رائٹرس کا رائٹرس کے مجھے بُشریٰ رحمان کے ناولز بھی اچھے لگتے ہیں خاص طور سے آئی تھنک مصحف ہاں نہیں رضیہ بھٹ کے ہیں وہ ناول رضیہ بھٹ کا ہے ہاں رضیہ بھٹ بھی ایک اچھی مصنفہ ہیں اِس کے علاوہ پھر مجھے ہاں میں اپنی اپنی بچپن میں یا لڑکپن میں جو زیادہ ناول پڑھے ہیں وہ ابن صفی کے ناول پڑھے ہیں اُن کا لکھنے کا انداز بالکل الگ ہے اور وہ اُن جاسوسی ناولوں کو پڑھنے کا ایک مزہ ہی الگ ہے اور بندہ اُس میں لٹرلی ایک اڈکشن سا ہو جاتا ہے اگر بندہ اِبن صفی کے ناول کو پڑھنا ایک بار شروع کر دے جب تک وہ ختم نہیں ہوتی آپ واقعی اسے رکھ نہیں سکتے تو کافی میں شاید سے میں نے ساری سریز ہی پڑھ لی ہے اُن کے جو کیریکٹرز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اُن کے لکھنے کا جو طریقہ ہے اسپیشلی جاسوسی ناول لکھنے کا اُن کے انداز کو کئی لوگوں نے بعد میں کاپی کرنے کی بھی کوشش کی لیکن مجھے نہیں لگتا وہ لوگ اُس کی نقل بھی کے تھوڑا نزدیک بھی پہنچ سکے جو اصل تھا وہ اصل ہی ہے تو باقی مجھے اس شاعری سے کوئی زیادہ شغف اور لگاؤ نہیں ہے تو ہاں لیکن علامہ اقبال کی شاعری مجھے اچھی لگتی ہے جِس طریقے سے وہ لکھتے ہیں یا جِس طریقے سے وہ اپنے آپ کو آپ اپنی اپنی تأثرات یا اپنے جذبات لکھتے ہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے باقی مجھے اک ایکچولی شاعری سے کوئی زیادہ شغف نہیں ہے